खाना पीना जे बनबै छियै भोजन भात आर ओहिमे हरेक रङ्गके सब्जी बनैली मसल्ला देली हरेक रङ्गके जेना लहसुन भऽ गेलै हरदी लहसुन मिरचाइ पियाज गरम मसल्ला इसब डालिके बनैली बढ़िऑं से सब्जी तऽ सब कोइ आयल आबै छथिन खाइ लऽ भोज भात भोज भातमे तऽ अच्छा लागै हइ सब गोटे खाइ छथिन प्रेम से बढ़िऑं से बनेली सब साग सब्जी सब्जी सबमे हरेक रङ्गके आइटमके मसल्ला रहल हरेक रङ्गके के आइटम मसल्ला देली हरेक रङ्गके सब्जी मिक्स बला भी सब्जी रहल ओहिमे भी सब रङ्गके मसल्ला डालली अच्छा से सब्जी बनैली ओकरा बढ़िऑं से के भूजिके बढ़िऑं से मसल्ला दऽ के अच्छा से प्रेम से बनेली बढ़िऑं बनयै हइ तऽ सब लोग प्रेम से खैलक प्रेम से खैलक सब लोग कहलक हँ बढ़िऑं बनलै हन साग सब्जी अच्छा बनलै हन एहि चलते प्रेम से लोक बनबै हइ सब सब्जीमे सब रङ्गके जेना मटर पनीर भेलै जेना पालक पनीर भेलै जइसेकि काबुली चना आओर पनीरके भी सब्जी अच्छा बनै हइ सब्जीमे मसल्ला सब रङ्गके देली सब खेलक उलक खूब बढ़िऑं बनलै हन बढ़िऑं सब्जी बनलै हन इएहे सब मसल्ला डालली आओर सब्जी आर अच्छा से बनेली सब्जी सबके सबके सब रङ्गके मसल्ला देली ओहि से सब्जी अच्छा बनलै अच्छा बनल तऽ अच्छा से सब गोटा खाइ छथिन सबके लागै हन आओर अच्छा बनै हइ अच्छा बन बनाके सब गोटाके दै छियनि खाना खाना खाइ छथिन आ सब्जी भी अच्छा बनै हइ साग सब्जी हरेक रङ्गके सब्जी रहल तऽ हरेक रङ्गके मसल्ला देली और अच्छा से बनैली तऽ सब गोटा के बढ़ियाँ लागल सब्जी आ सब गोटा खाय छथिन अच्छा से